हैल्लो हां जी मड़ो केह् हाल ऐ आऊं वी ठीक और और हट्टी गै ओ अच्छा अच्छा मड़ो इक कम्म हा थुआढ़े कन्नै बड़ा जरुरी मेरे हा प्या भ्रा दा ब्याह् ते मिगी ऐ हू'न परसु ऐ सत्संग ते मिगी ज मैं इक सूट लैता ते ओ मिगी चाई चाही दा तुस सी देऊड़गे अच्छा दिक्खो अगर होई सकदा ते होई सकदा ते करी देऊड़ो थोह्ड़ा इ'न्ना तुस म्हल्ले दार ओ इ'न्ना ते करी गै सकने मड़ो टैम कड्ढो थोह्ड़ा हारा हां ओह् वि ऐ मिगी पैह्ले नेहा पता यरो पैह्ले ओ पता नी केह् परसोन परसून हे ते पो ओ ओ फ्ही सूट बी लैता ते फ्ही ते फ्ही ओ होइया हू'न फ्ही ओह् इक दम गै पता लग्गेआ कि सतसंग परसु गै करना ते मेरे कोल कोई शैल सूट है हा ने'हा उ'ऐ जां ते इक कम्म करो जां ते तुस गै सी देऊड़ो ते जां ते फ्ही कोई होर दस्सो फ्ही मिगी जेह्ड़ा मिगी सी देऊड़ै तौला तौले अच्छा बाकि छोड़ो मड़ो तुस अऊं थुआढ़ी खास तुस मिगी सी देऊड़ो इ'न्नी के केह् गल्ल करा दि'यां नेईं नेईं सिम्पल गै सिम्पल गै इ'न्ना कुछ है नी ऐ अद्धा ओह् सैमी स्टिचड होंदा नी जेह्ड़ा ओह् ऐ हां हां अ'ऊं आं फ्ही लेइयै औगी कल तुस सी देऊड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ अच्छ